जी आज मैं अपने मध्य प्रदेश में बैंको के बारे में बताऊँगा कि उनमें कैसे किस प्रकार नियंत्रण रहता है तो जैसे हम देखेंगे कई प्रकार के बैंक हैं जो सरकार के अन्तर्गत आते हैं जिनमें सरकार का इक्यावन प्रतिशत हिस्सा रहता है बाक़ी जो उनचास प्रतिशत है वो नागरिक के हितों में आता है जैसे कि अपन देखा जाए भारतीय इस्टेट बैंक हुई भारतीय जनता बैंक हुई तो ये हमारे बहुत सारी बैंक हैं बैंकों में क्या रहता है जैसे मान लो हमारे पास पैसे ज़्यादा आ गए तो हम चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीदेंगे बज़ार से जैसे चीजे़ ज़्यादा ख़रीदेंगे तो बाज़ार में चीज़ों की तंगी आएगी तो बैंक क्या करते हैं हमें ज़्यादा ब्याज देते हैं कि आप अपनी राशि हमारी बैंक में जमा कीजिए और आपको महीने या साल में इतना ब्याज मिलेगा तो हम क्या करते हैं अपने पैसों को वहाँ ख़र्च करने के बजाय बैंक में जमा कर देते हैं तो ये एक तरीक़ा है हमारी ख़रीदने की शक्ति को कम करने का तो ये हमारी ख़रीदने की शक्ति को कम कर देता है तो हम अपने जो रुपये हैं उनको हम वहाँ पर जमा कर देते हैं